नोंथांनि जायगायाव दै जगायनायनि सुबिदाफोर दं ना गैया दङब्ला आलु फान्थाव बानलु दुनजिया बायदि बायदि आबादखौ खालामनो हायो गोरान हा ब्लाबो दैफोरखौ टाइमबा टाइम सारनांगौ आरो सप्ता खनसेआव खनसे दैखौ एसे गिसि खालामब्लानो जायो बबे आबाद बेलाय जायैयालाय सिगां हाखौ मोजांङै सार्च खालामनायनि उनाव गोबोर हासार सादनायनि उनाव आरो हालिव बावनायनि उनाव मै होबावनायनि उनाव जिसिबां सार्च खालामो गोरान हाब्लाबो जायो आरो सार्च खालाम खालाम खालामनानै सबथासे

दस दिन बायदि हाखौ मै होहाबनानै दोन्नांगौ बिनि उनावसो बेगर बायदिसिनाखौ फोनानै आबादखौ बोखांनांगौ दानि जुगाव आबादारि मावग्राफ्रा खम बेनिखायनो मानो खम जाखो माव बयनिबो सुबिदा गावनिबो गावनिनो सुबिदासिन आरो बयनिबो सुबिदा जिसिबांनाखि आबादखौ दिहुन्नो हायो गावनिनोनो लाब आरो गुबुनखौबो हेफाजाब होनाय जायो नाय गुबुन जायगानिफ्राइसो मैगं मैलाफ्रा साफ्लाइ फैयो गावनि असे बानायनाय गावनि जायगानि मैगंफोरखौ बांसिनानो फ्राय मोनजानाय जाया बिनिखायनो दानि जुगाव कपिखौ हमना ला कपिखौ नोङो पास्स' दाल गायबायलायनो अनलि पास्स' दाल ल' गायबाय लायनो बे पास्स' दाल गायनायाव फांफ्रामबो जुदि थोबोबा थोबोबा फांसे कपिआव दस थाखाबाबो दस थाखाबाबो हमना ला फांसे कपिआव पास्स' दाल जुदि कपिआव बेसेबां थाखा जायो आरो बेखौ दानखांनायनि उनाव गुबुन आबादखौ आरो होनो हाबावगोन गोबोर हासारखौ बांद्राय होनांला सिगां होखानाय जानायखाय बेनिखायनो आबादा बै सिगां हासार होनाया उनाव साबसिननिफ्राइ साबसिन साबसिननिफ्राइ साबसिन जुफिबोयो दा बिनिखायनो आबादफोरखौ मावोब्ला मोजाङै सानै हयै माव आरो जुदि बेखौ आरो बोखांनायनि उनाव आरो मोनसे खिथि बरनबावनो हायो बे हायावनो मोनसे खिथिआव हमना ला थिन मासजों मोनो आलुबाबो मोनगोन आरो कपिबाबो थिन मासजों मोनगोन सब बुस्थु खिथिआनो थिन मासजों मोनो अब्ला बार' मासाव बार' मासाव खन सारि बारं बार' मासाव थिन थिन सय चारि बार बोखांनो हायो बोसोरसेयाव चारि बार बोखांनो हायो बे चारि बाराव नोङो गोबोरखौ नोङो गोबोरफोरखौ हासारफोरखौ नोङो खिथि मोनफानि बोखांखां बोखांखांनायनि उनाव एफा एफा सारबाय था बिनिफ्राइनो इनकामा सह'सै फैयो बांद्राय हासार नांला आबाद जिसिबां खालामो हायाबो मोजां जालाङो लास बाराव नोंनि देहाया नोरजिया जाबाइ जाबायब्ला आर बे हायावनो मा होनो गय गायनो हागोन गयखौ नोङो बिगासे गयआव बिसिबां दाल जायो हमना ला नोङो एक्स' दाल बे एक्स' दाल गयखौ नोङो गायखांनायनि उनाव आरो साथ बोसोरसो साथ बोसोरसिम माव नों बे गयबारि सिङावनो आरो फिसा फिसा आबादखौ बोखांनो हाबावगोन आरो देरै देरै देरनानै साथ बोसोरसिम साथ बोसोरनिफ्राइ नोङो मा होनो नैबे गायगोदाननिफ्राइनो नोङो आबाद फिसा फिसा बोखांना साथ बोसोरसिमआव हाबाय बोखांनो हादेरगोन बिनिफ्राइ साथ बोसोरनिफ्राइ गयआ खुंहै खुंहैखागोन बे गय खुंखांनायनि उनावनो मा गायबावनो हायो फांसे फिफाङाव फाथैबो गायफानो हायो अब्ला नोङो फांफ्रामबो जुदि एक्स' दाल फिफाङाव जुदि एक्स'था फिफां फाथै गायफानो हायोबा नोंनिनो इनकाम नोंनिनो इनकाम जागोन आरो गुबुननिबो सुबिदा जागोन बिनिखायनो बुंदों मावनाय आबादारिफोरखौ बानो नाङा गावनिनो सुबिदा मालायनिबो सुबिदा जेनिबो आंखाल गैया दैनिबो आंखाल गैया नांगौ जायोबा दैखौ सारनो हागोन गामि बाइ गामि दैआ वाटार साफ्लाइ याथ' थांगासिनो दं होगासिनो दं नांगौ जायोबा दैखौ होनो हागोन मा आबाद बेलाय जायियालाय जानांगोन बेयो जेरैबाबो आबादा जानांगोन आरो हमनानै ला फांसे फिफाङावनो गय गयआवबो मोनबाय नोङो बेनि उनाव फाथैबो मोनबाय नोङो हमना लादो नोङो फांसे फाथैआवनो दिस्था मोनसेल' हमना ला दिस्था मोनसेआवनो ट्रिस थाखा सल्लिस थाखा दिस्था मोनोब्ला होनबा पास्स' था फिफाङाव बिसिबां थाखा फैयो सानब्लानो मोनगोन दा बिनिखायनो नोंथांमोनहा मावनायनि हुदाखौ बावनो नाङा बिजिनेसखौ मावनायखौ बानो नाङा आं दा मा आबाद खालामो आबादा जाहैबाय आं फुंनिफ्राइ खानाय सिनो बिनिफ्राइ सिनै सिनै सिन्नानै थिनथा एबा साराइ थिनथासिम जाब्लाथाय आं बेलासि टाइमाव दाउ दानो आरोखि दा ओरैनो थास्लाय स्लाय न'आव बाबो ओरैनो थाया समखौ आङो ओरैनो हगार हरा बेनिखायनो बुंदों दा ओरैनो थानानैथ' थाखा फैसा फैया नङा होनबा बिनिखायो आं ओरैनो थानो बायो ओरैनो समखौ आङो हगारहरनो बायो न'आव थांब्लाबो